ہیلو جی بھائی میری بات آٹو ڈرائیور سے ہو رہی ہے جی بھائی مجھے جو ہے یہ روہنی سے جو ہے قطب مینار جانا ہے پھر قطب مینار سے حوض خاص جانا ہے سر مجھے تو کل جانا ہے

آدھا گھنٹہ رکیں گے سر اوکے پھر حوض خاص کا بارہ سو روپئے سر بہت ہو جائے گا وہ بھیا بارہ سو زیادہ ہو جائے گا کیونکہ ہم نہیں رکیں گے زیادہ بیس سے پچیس منٹ رکیں گے ہم قطب مینار میں ارے بھیا بیس سے پچیس منٹ بس اس سے زیادہ نہیں رکیں گے بیس منٹ کچھ کچھ کم کر دو نہیں بھائی چلو ایک ہزار روپیہ لے لو سنو میری بات آپ نا کل آ جاؤ اور ایک ہزار روپیہ لے لو ٹھیک ہے مجھے شام میں نکلنا مجھے شام میں نکلنا ہے چھ بجے کے قریب نکلنا آ جاؤ گے بھائی ایک ہزار روپیہ پہ ہماری بات ڈن ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی آ جانا چھ بجے کل